हाँ ना नमस्ते सर नमस्ते तो सर क्या करेंगे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी सिमेंट गिट्टी का रेट ज़्यादा बढ़ गया है और खेती गृहस्ती का समय है लेबर भी नहीं मिल रहा है लेकिन सर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी से जल्दी हम कर देंगे देखिए सर क्या करेंगे सर जब मटेरियल नहीं मिल रहा है कुछ पैसे की भी तकलीफ़ हो गई है तो हम क्या करें सर हम भी कोशिश कर रहें जितना जल्दी अभी गेहूं कटने का समय है अब इस समय में कौन आदमी अदमी लेबर के बिना लेबर का कुछ काम तो होगा नहीं ना समय पर सिंमेट मिल रहा है ना समय पर गिट्टी मिल रहा है तो क्या हमारे पास भी सर मजबूरी है क्या कर सकते हैं हम ठीक है सर कम से कम एक महीने की और मोहलत दीजिए एक महीने में हम कोशिश करते हैं कि एक महीने के अंदर में हम आपको बना के दे देंगे सर हम आदमी को भेजे हैं मटिरियल मंगा रहे हैं सिमेंट गिट्टी सब मंगा रहे हैं क्योंकि थूक लगा के काम करने वाला तो है नहीं कि बिना सिमेंट के काम कर देंगे हम कोशिश कर रहे जितना जल्दी से जल्दी होगा उतना जल्दी से जल्दी हम आपकी रोड कम्प्लीट कर के दे देंगे कम से कम एक महीने की मोहलत दीजिए

ठीक है सर हम कोशिश कर रहे हैं माल सबके लिए भेजे हैं माल एक दो दिन में माल गिर जाएगा और जैसे लेबर का इंतेज़ाम हो जाएगा वैसा पंद्रह से बीस दिन में हो जाएगा काम हम कर रहे हैं हम भी कोशिश कर रहे हमको भी करेंगे तो ही हमको दो पैसा मिलेगा नहीं करेंगे सर तो कहाँ से मिलेगा हमको

ठीक है सर सुनना पड़ता है वह तो हम भी समझते हैं सर लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है जब इतने दिन बर्दाश्त किए हैं सर तो कम से कम बीस से पच्चीस दिन और बर्दाश्त कीजिए हम कैसा भी करके सब जुगाड़ करके हम पंद्रह से बीस दिन के अंदर में आपको पूरी रोड कम्प्लीट करके हम दे देंगे ठीक है सर तो हम अपना देख रहे हैं हम जैसा भी हम मटरियल वाले को ऑर्डर दिए हैं कल से परसों तक हमारा मटेरियल गिर जाएगा उसके बाद दो चार दिन में हम लेबर तेबर सबको बुला के जितनी जल्दी से जल्दी होगा उतनी जल्दी जल्दी आपके समय के हिसाब से हम कर देंगे कम से कम बीस पच्चीस दिन की मोहलत दीजिए बीस पच्चीस दिन में आपकी रोड बन कर कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है ठीक